हैलो अंजी अंजी बस ठीक तुस सनाओ अच्छा आं अंजी अंजी आये न हून अच्छा अच्छा अच्छा बधियै बी हैन हल्के बी हैन तुसें किन्ने धोड़ी चाहिदे संगुआं ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ओयो ओयो नेईं कोई निकलियै होने कोई निकलियै होने साढ़ी दुकान दे ओह् कुदै होई गै होने न खराब

अच्छा कोई गल्ल निं आयो तुस आं जेल्लै तुंदे कोल टाईम आं आं केह्ड़ा केह्ड़ा कलर चाहिदा सनाई ओड़ेओ भी उस्सै स्हाबै दे कड्ढियै रक्खी ओड़गे ना अच्छा ओह् चलो ठीक ऐ